جی ہاں میرے اسكول میں لائبریری ہے اور اس لائبریری میں بہت زیادہ كتابیں ہیں میں نے اپنے بچپن میں جن كتابوں كا سب سے زیادہ مطالعہ كیا ہے ان كو پڑھا ہے ان میں ساحر لدھیانوی كی بہت ساری كتابیں ہیں جو انہوں نے ادب پر لكھی ہیں اسی طرح سے میں نے اپنی لائبریری میں زمخشری كی مشہور كتاب الكشاف كا مطالعہ كیا ہے اور تفسیر كی كتابیں ابن كثیر میں نے بچپن ہی میں اردو زبان میں جس كا ترجمہ موجود ہے وہ شروع سے میں نے آخر تک پڑھا ہے اسی طرح سے قرآن كے دوسرے ترجمے جو موجود ہیں ان كو بھی پڑھا ہے حدیث كی كتابیں جیسے مشكاة وغیرہ كے اردو ترجمے میں بچپن سے ہی یہ اپنی لائبریری میں موجود ہونے كی وجہ سے پڑھتا رہا ہوں اور ان كو بہت حد تک میں نے مطالعہ بھی كیا ہے اسی طرح سے میں نے اپنی لائبریری میں كچھ انگریزی كتابیں بھی بہت زیادہ اپنی بچپن میں پڑھی ہیں جیسے میں نے این سی آر ٹی كی جو ابتدائی كتابیں ہیں وہ بھی میں نے كور كی ہے اور ان كا مطالعہ اچھے سے كیا ہے اور ہندی اور اردو ان ساری كتابوں كو میں نے اپنے پجپن میں لائبریری میں موجود رہنے كی وجہ سے كثرت سے مطالعہ كرنے كا موقع مجھے ملا ہے